हमारे गाँव में प्रधान है प्रधानी चुनाव होगा तो बीडीसी आएँगे प्रधान आएँगे सदस्य भी आएँगे

ये कहेंगे वोट हमको दो और हम तुमको नल देंगे संडास देंगे तो जो आएँगे सब यही कहेंगे पहले वोट दे दो वो जीत जाएँ तो उनके लगे जाओ प्रधान कहे गए हाँ हाँ हो जाएगी अरे कब हो जाएगी अरे आएगा तब देंगे ऐसा कह कह के अपना जान छुड़ा लेते हैं और ऐसे आवा जाही लगे रहेगा को सुनवाई नहीं है अच्छा वो भी अपना जो आता है कोई सोचता तो अपना बना देखते हैं जो अपना देख लेंगे उनसे बचेगा तभी दूसरे को देखेंगे ये बात है नहीं नल न कल नहीं आएगा ना नल आएगा ना संडास आएगा जब आएगा आएगा तब देंगे ये कब आएगा उसको कुछ पता नहीं कब आएगा ये कह कह के प्रधान अपना जान छुड़ा लेते हैं आता है तो कहीं भी लेकर लेते हैं कहीं उनको दे देते हैं नाम तुम्हार रहे नाम उनका बदल देंगे यही बात है ये सब प्रधान के जरिए से है और बीडीसी है उनको हाथ विनती जोड़ करके वोट दे दिए तो बीडीसी जीत जाएँगे जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वोट ले रहे कहो हम ये कर देंगे वो कर देंगे जब जीत जाएँगे तब कुछ नहीं करेंगे तब क्या है ओ दुख ऐसा है वो पैसा भर के उनको पैसा दे दिया बीडीसी नाम खलास हो गया पैसा पा गया बीडीसी फूल गया वो क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा ऐसा ऐसा सदस्य हैं सदस्य बहुत कुछ कहेगा मगर सदस्य कुछ नहीं करता सब मुड़ा देगा अरे प्रधान करेंगे प्रधान को लगे जाओ तो प्रधान कहेगा हाँ हाँ हो जाएगा कि कैसे प्रधान का करेगा कहाँ से करेगा क्या करेगा एक रोट नहीं बनवा पाया एक गाँव का सुविधा नहीं बनवा पाया रोट कहाँ सुविधा है है कि नहीं है उसको देखो उसको देखना है ना वर्ना वो भी बोला गया प्रधान हो गया प्रधान हो गया तो प्रधान हो गया तो उसको देख ना करो तब रोट कहाँ है कहाँ नाला है कहाँ किसके पास कलोनी नहीं है किसके पास नल नहीं है उसको देखभाल प्रधान करेगा ना जब प्रधान नहीं करेगा तो कौन दूसरा कोई करेगा है तो ये सब प्रधान का काम है प्रधान ऐस ही कही कही के आपना जान छुड़ा लेता है पाँच साल बीत जाता है पाँच साल के बाद अरे प्रधान अरे नहीं आया चलो अब पंचवर्षीय में आएगा तो वो दूसरा प्रधान आ गया अरे प्रधान हमारे में नहीं आए अरे उसमें नहीं पाए हमारे पाओगे हो भी ऐसे जान छुड़ा लेगा ऐसे ऐसे कि गरीब बेचारा मर जाएगा उनको सुविधा नहीं है आने जाने कि सुविधा नहीं है घर जुगाड़ नहीं है छान मड़ा है उसी में साड़ी में अपना गुजारा कर रहा है प्रधान सुनतन सुन नहीं रहा है ऐसे ऐसे ऐसे टाइम बीत गई वो बुड्ढा उसी में मर गया ना उसको पिंसिन आया ना उसको कलोनी आया कुछ नहीं पिंसिन फार्म भर देगा वो भी फाड़ करके कहीं फेंक दे कहा प्रधान पैसे नहीं है हाँ हाँ पहुँच गया है जो कुछ पहुँच गया है वो तुम्हारा आएगा आते आते समय बीत गई उनकी भी समय बीत गई ऐसे ऐसे पेंसिन भी नहीं आया जब कलोनी नहीं आया तो पेंसिन कहाँ से आएगा प्रधान की ये हाल है